न मांखे इअं न लॻंदो आहे की सिंधी भाषा खे मीडिया और शिक्षा प्रणालीअ में प्राप्त रूप सां प्रयोग में आंदल आहे छो की अॼु बि कई कई सिंधी ॿार स्कूलनि में जेके पढ़ंदा आहिनि भले उहे इंग्लिश मीडियम में पढ़नि था पर उन्हनि खे जीअं ॿिया लैंग्वेज चूस करण जो ऑपशन हूंदो आहे उन्हनि में हिकु ऑपशन सिंधी ऑपशन बि हुजणु खपे त ई वञी करे असांजी अॻिता जी पीढ़ी सिंधी ॿोली ॻाल्हाईंदी सिंधी ॿोलीअ जो ॿोलीअ जो रिस्पेक्ट कंदी सिंधी ॿोली पढ़ंदी त ई सिंधी भाषा अॻिता ताईं टीकी सघंदी